यूट्यूब पर हम लोगों का सबसे अच्छा पारिवारिक सिरियल हिंदी अच्छा लगता है हम लोग ही सिरियल हिंदी जाकर देखते हैं और या भोजपुरी में लाइव वीडियो लोग अभी भी यूज करता हैं हम भी देखते हैं अच्छा लगता है आपको बता दें हिन् हिन्दी मूवीज यह हम जादे देखते हैं ये साउथ में हो गया बहुत तरह के फिलिम आता है लेकिन हम हिन्दी ज्यादे देखते हैं और लाइक विडिओ ही यूज करते हैं हम लाइक विडियो में जो गाना ऊना बनता है लाइक विडियो में वो सब हम ज्यादे देखते हैं ज्यादे हम पूरे फेमिली की बात कर रहे हैं कि हम सिरियल ज्यादे देखते हैं भक्ति हो हिन्दी में चाहे हिन्दी हो पारिवारिक होना चाहिए और लाइक विडियो में तो है ही भोजपुरी का आता है बहुत तरह का आता है हँसी मजाक और कुछ आता है

अगर हम घर पर रह गए तो ज्यादे हम लाइके विडियो यूज करते हैं जादे भोजपुरिए देखते हैं भोजपुरी में लाइक विडियो बनता है और भोजपुरी में बीच में हम ही देखते हैं जैसे पवन जी हो गए खेसारी लाल हो गए ई सब को हम ज्यादे देखते हैं